मोसौ मोसौनो जों जेरै गांसो जाहोयो मोसौनो जोङो

दाना बायदि सिना जाहोनाय जायो मोसौनि खिजों जोङो हासार मोन्नो हायो आरो जोङो मोसौफोरनि मोसौ दामब्रिनिफ्राय जोङो गायखेर मोन्नो हायो मोसौआ जोंनो मोजां आरो जोङो मोसौखौ हालेवनायाव बाहायनो हायो मोसौ हालुवाखौ जों हालेवनायाव बाहायो आरो मोसौ गायखौ जोङो गायखेर एबा गायखेर सेरनानै फान्नो हायो थिक बिदिनो गोबो मोसौनि खिखौ जोङो हासार बाहायो जेरै बोरमा बोरमा बोरमाआबो जोंना बिदि सरासनस्रा गांसो जोंनो फियो बिदिनो बोरमा जों बोरमाआबो जोंनो जेनोबा गायखेर गायखेर मोनो बोरमानिफ्रायबो खि बोरमानि खियाबो हासार जायो हासाराव बाहायनाय जायो दावखौ जोङो फियो फाराम खालामो बेदिनो दावनोबो जों बाजारनिफ्राय बा गलानिफ्राय जोङो दाना बायनानै जानो मोजां होयो ओरै दावनिफ्राय जोङो दावदै मोनो दाव जोङो बेदर जायो बा दावदै जायो सैमा फियो सैमानिफ्राय जोङो सिखाव एबा मानसि बिदिनो मोजां सोंनाय एबा सिखाव नेनो जोङो बाहायनाय जायो

हांसो हांसोखौबो जोङो फियो हांसोआबो जोङो गलानिफ्राय दाना हांसोनि दाना बायनानै लाबोयो आरो हांसोनिफ्राय जोङो दावदै मोनो दावदैखौ जोङो फान्नानै जोङो रां मोनो एबा फैसा मोनो आरो हांसोखौ जोङो बेदरबो जानो हायो आरो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जोङो खामानियाव बाहायनो हायो आरो एखम्बा समाव जोङो फान्नोबो हायो बिदिनो गोबां रोखोमाव बाहायनाय जायो